وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان کا استعمال بھی بدلتا رہا ہے اردو زبان بہت ہی زیادہ پرانی زبان ہے اور اس زبان نے جتنی تیزی سے ترقی کی ہے کوئی اور زبان نے ترقی نہیں کی اردو زبان کا اپنا ایک دور تھا جس میں لوگ اردو زبان میں بات کرنے پر فخر کرتے تھے اور اردو زبان جو استعمال کرتے تھے انہیں تعلیم یافتہ پہچانا جاتا تھا لوگوں کو کوئی زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو لیکن اردو زبان بہت اچھے سے آتی تھی دھیرے دھیرے اردو زبان کے اندر دوسری زبانیں بھی شامل ہونے لگیں جیسے ہندی انگریزی فارسی اور دیگر زبان میں اردو زبان کا استعمال کیا جانے لگا اور یہ زبان ہر خاص و عام کی زبان پر چڑھی جانے لگی اردو زبان نے نہایت تیزی سے ترقی کی اس زبان کو سیکھنے کے لیے لوگوں نے بہت محنت کی اور دیگر ثقافتی زبان نے ہمیں جو پہچان دلائی وہ پہچان کسی اور زبان نے نہیں دلائی اردو زبان کے استعمال سے ہم لوگ اپنی شناخت رکھتے ہیں آج کے زمانے میں اردو زبان کے اندر ہندی انگریزی بنگالی آسامی اور دیگر ثقافتی زبانیں شامل ہیں لوگوں نے اس میں اتنی زیادہ تبدیلی کر دی ہے کہ اردو زبان نے اپنی اہمیت ہی کھو دی ہے اس لیے اردو کا اپنے معیار کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہی اس زبان کا سب سے بڑا کام ہے